साढ़े इद्धर दे लोग अपना गै मनोरंजन करने आस्तै अपने गै बड़े बड़े तरीके अपनाई लैंदे हून जियां साढ़े इत्थें मनोरंजन करना होग ते जेह्ड़े लोग गाना गांदे रौंह्दे कुदै खेढदे कुतै कुछ कुदै कुछ पैह्लें साढ़े इद्धर बड़ा मतलब कि पिछ पिछड़ा जेहा इलाका ऐ मतलब कि बड़े लोक अपने इंट्रटेनमैंट करन आस्तै कोई डोगरी गाने गांदा कोई पंजाबी कोई चुटकले कोई अंताक्षरी खेढदा अपना टैम पास करने आस्तै अपना मनोरंजन करने आस्तै बड़ा कुछ करदे लोक ते साढ़े इद्धर कोई मतलब कि कोई इन्ना पैह्ली गल्ल ते साढ़े इद्धर इंट्रटेन करने आस्तै ग्राएं च इन्ना कुछ होंदा निं ऐ नां गै लोकें कोल इन्ना टाईम होंदा कि उ'नें अपना टाईम वेस्ट करना ओह् क्योंकि घरै दे कम्म गै निं मुकदे हैन अगर कम्म मुक्की बी जा ते ग्राएं दे लोकें कोलें इन्ना पैसा गै निं होंदा ऐ कि ओह् अपना मनोरंजन करने आस्तै कुदै घूमन जान जां कुदै नां उत्थें सिनेमा हाल होंदा नां थियेटर होंदे ते लोग अपना मनोरंजन अप्पू बिच्चें गै करदे इक दूए कन्नै गै गल्ल बात करियै चुटकले सनाइयै ते जां खेढी खूढियै इ'यां गै ओह् बड़े करी लैंदे टैम पास करदे ते गल्ल बात इ'यां गै करी लैंदे इ'यां गै साढ़े इद्धर कोई कक्ख निं ऐ हून जियां जियां फैसलिटी बधा दी इ'यां इ'यां लोकें दे जियां जियां फैसलिटी बधा दी इ'यां इ'यां हून हून अपने ओह् सिक्खा दे हून जियां साढ़े इत्थें पैह्लें कक्ख बी निं होंदा हा पैहलें साढ़े घरै सड़क गै निं होंदी ही जाने गी ते हून बल्लें बल्लें सड़क बनी गेई ऐ हून थोह्ड़े हाईवे लाग्गै घर ऐ ते उत्थै हून इ'यां कोई घूमने घामने आह्ली जगह् निं इ'यां हून उत्थें इक नमां रैस्टोरैंट खुल्ले दा चाहे लोग जंदे गै ऐ घूमने गी आंदे इयां ओह् शैल ऐ ओह् दिक्खने गी ते लोग इत्थें फोटो शोटो खचान आंदे न ते पीन पून इस करियै इन्ना जादा ते हैनी ऐ साढ़े पिंडा च पर एह् ऐ कि जो बी ऐ ओह् पैह्लें टैम कक्ख निं होंदा हा हून बड़ा कुछ ऐ ते इंट्रटेनमैंट करने आस्तै बत्थेरे गाने आंदे डोगरी हून जियां कुसै घर कुड़ी दा ब्याह् होऐ ते ओह् इंट्रटेनमैंट करने आस्तै चाहे ओह् सोहाग सुनदे घोड़ियां गांदे आपूं बिच्चें जनानाियां इक दूए दा इंट्रटेनमैंट करी ओड़दियां हून बत्थेरे इयां डोगरी गाने चले दे कोट्ठा चुक्क मुंडेआ बत्थेरे लोग अप्पूं गै गुनगुनांदे रौंह्दे ते इयै मनोरंजन होंदा होर केह् होंदा ते होर कोई साढ़े उत्थें इयां हाल कोई रैस्टोरैंट निं खुल्ले दे क्योंकि साढ़े उद्धर इन्ना है निं ते हून अमां अज्जै दे टाईम च बड़ा हून डिस्ट्रिक मतलब कि जेह्ड़ा जम्मू ऐ इत्थें ते बड़े जादा रैस्टोरैंट शापिंग हाल बत्थेरे खुल्ले दे बेबमाल शॉपिंग हाल होर बी बड़े जादा बेबमॉल शापिंग मॉल होई दे हून साढ़े ग्रांऽ दे लोग कुत्थें जा दे कोई कोई बेह्ल्ला गै होंदा जेह्ड़ा चली जंदा ते जेह्दे कोल पैसा बी होऐ टाईम बी होऐ ते इ'यां जादा ग्राएं दे लोग जंदे जुंदे हैनी ऐ ते जेह्ड़े जंदे ते उंदे कोल भाई अपना टैम होंदा ते होर कोई रैस्टोरैंट ओह् रैस्टोरैंट ऐनी जंदे रैस्टोरैंट बी खुल्ले दे उत्थें रैस्टोरैंट बी खु'ल्ले दे हून खुल्ले पैह्लें हैनी ही हून खुल्ले रैस्टोरैंट खुल्ले दे न लोग जंदे बी हैन कठुऐ सांबे जम्मू बत्थेरे खुल्ले दे कोई हून टूरिस्ट जगह् बी बत्थेरियां ऐ इत्थै जम्मू च मानसरै गी गै चली जाओ घूमने आस्तै हैनी लोकें दा इंट्रटेनमैंट होई जंदा कन्नै बंदा फ्रैश होई जंदा इंट्रटेनमैंट करियै जेह्ड़ा कम्म बंदा पंज मैंट्ट च पंज दस मैंट्ट दा कम्म ओह् मैंट्ट च हून कोई पढ़ा दा होऐ ते थोह्ड़ा फोन शोन दिक्खेआ अपना इंट्रटेनमैंट कीता ठीक ऐ इ'यै होंदा ऑप्शन मतलब कि जेह्ड़े इ'यै गै तरीके होंदे इंट्रटेनमैंट करने दे हून मतलब चौबी घैंटे कम्म करदे रवै हून परेशान गै होना ते एह्दे कोला चंगा ऐ कि थोह्ड़ा अपना मनोरंजन कीता थोह्ड़ा पढ़े दस पंदरां मैंट्ट पढ़े अद्धा घैंटा पढ़े दस मिंट्ट फोन दिक्खेआ बंदा फ्रैश होई जंदा कन्नै होर बर्डन ऐ जेह्ड़ा अद्धा घैंटा पढ़ना होऐ ओह्दी जगह् ओह् घैंटा पढ़ी लैंदा कैंह् क्योंकि ओह्दा दमाक फ्रैश होई जंदा ओह् इंट्रटेनमैंट मनोरंजन इक ऐसी चीज़ ऐ ना जेह्ड़े जेह्ड़ा इक बंदे गी तरोताजा करी ओड़दा ते एह् बड़ा जरूरी ऐ मनोरंजन साढ़े बास्तै मनोरंजन करना ते बड़ा गै जरूरी ऐ मतलब कि अस मनोरंजन कन्नै अपनी जिन्दगी मतलब कि असान बनाई लैन्ने होन्ने केईं दुख भुलाई लैन्ने होन्ने ते एह् मनोरंजन इक बड़ा सोह्ना ओह् ऐ ते साढ़े इद्धर जादा बड्डा ते कोई ऐ निं ऐ में ते इक गांव च रौह्न्नी होन्नी ते ओह्दे उद्धर ते कोई शॉपिंग हाल बगैरा हैनी हैन ऐ ते इक रैस्टोरैंट खुल्लेआ चाय स्फायर ते होर कोई हां साढ़े उद्धर जादा ओह् ऐ इक मन्दर ऐ आप शम्बू शिवजी दे बड़े सारे लोग उत्थें घूमन बगैरा आंदे घूमने बी आंदे जसरोटे मन्दर ऐ काली माता दा उत्थें बी लोग घूमन आंदे इ'यां उ'आं माता दी शरधा कन्नै बी आंदे ते इक गल्ल कीती जाए जेह्ड़ी एह् हून जियां ते होर अपना अपना दिक्खियै अपने हिसाब कन्नै आपूं करी लैंदे जां लोग हून इन्नी गर्मी आ दी इन्नी आ दी साढ़ै इत्थें कठुए डिस्टिक च इक नैह्र ऐ ड्रीम लैंड पार्क ते लोग उत्थें चली जंदे गर्मियें च न्हाई लैंदे कन्नै अपने इंट्रटेनमैंट कन्नै मनोरंजन होई जंदा कन्नै तरोताज़ा होई जंदे ते कन्नै बंदा उप्पर उसी अपना ओह् होई जंदा इस बास्तै मनोरंजन बी जरूरी ऐ करी लैना चाहिदा होर बी बड़े तरीके न मनोरंजन करने दे बड़े तरीके साढ़े इद्धर होर बी बड़े तरीके ऐ ते इस बास्तै ठीक ऐ